असांजे देश में शिक्षा जाम महत्वपूर्ण आहे महाराष्ट्र में शिक्षा प्रणाली छात्रनि जे लाइ सेमिनार ऐं करियर काउंस्लिंग जो आयोजन करियो वेंदो आहे छो त ॿार चङी तरह पंहिंजे करियर में सफलता हासिल कनि पी एम नरेंद्र मोदी जी ने बि सफलता लाइ इन्हनि इन्हनि जे करियर लाइ जामु योजनाऊं कढियूं आहिनि जंहिं करे ॿार अॻियां वधनि ऐं सफलता हासिल कनि ऐं पंहिंजे माता पिता जो ऐं पंहिंजे देश जो नालो रोशन कनि